काजके अतिरिक्त हमरा ई शौख अछि जे हम कतौ जाइ घूमि फिरी कोनो मन्दिर मे जाइ ओतऽ दर्शन करी पूजा करी पाठ करी ई सब चीज के हमरा बेसी रुची अछि आओर बच्चा सबके पढ़ाबऽ के भी हमरा अन्दर बहुत रुचि अछि बच्चा सबके पढ़ाबऽ मे हमरा बहुत नीक लगैया आओर बच्चा सबके साथ खेलऽ मे भी हमरा बहुत नीक लगैया आओर की कहै छै बच्चा सब जे रहै छै ने तऽ ओहि सबके साथ हम कबड्डी वगैरह भी खेलै छी तऽ हमरा बहुत नीक लगैया लेकिन आब तऽ शादी के बाद सब चीज कम पड़ि गेलैया लेकिन अभी भी जे छै से हमरा बच्चा सबके पढ़ेनाइ बहुत नीक लगैया आओर मन्दिर वगैरह जे जाइ छी तऽ ओहिठाम पूजा करनाइ ओहिठाम घुमनाइ फिरनाइ ई सब चीज नीक लगैया ई सब हमर शौख अछि आओर जे छै से बस एहिके अलावा आओर हमर कोनो एहेन तरह के कोनो आओर शौख नहि अछि आर जे छै से बस एतबे शौख अछि